ہمارے علاقے میں مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کرکٹ کرکٹ مہاراشٹرا میں اور ہندوستان میں بہت مشہور و مقبول کھیل ہے اور یہاں کے لوگوں کی پسندیدہ مشغولیت میں سے ایک ہے ممبئی میں وانڈی میں بڑے پسند کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے جو کہ یہاں ممبئی میں وانکھیڑے اسٹیڈیم ہیں جس میں آئی پی ایل کے میچز ہوتے ہیں اور انٹر نیشنل میچز بھی ہوتے ہیں ہماری علاقے میں فٹ بال بھی بہت مقبول ہے کبڈی مہاراشٹر میں ایک مشہور مقامی کھیل مانا جاتا ہے جو مختلف مختلف رقاب کی روایت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے میرے کچھ دوست باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں بیس بال ہماری اسکول میں بیس بال بھی کھیلا جاتا ہے جس میں میرا ایک دوست بہت ماہر ہے